हँ ट्रेवलिंग एजेंसीसँ छी हमे हँ यहाँ जे छौ ने पूर्णियामे बस स्टैण्ड छौ बस स्टैण्डमे जाकऽ थोड़ासँ थोड़ासँ ओकर बगलमे एक किलोमीटर बगलमे हँ एक होटल छौ ठीक ने ठीक छौ होटल छौ ओकरामे जे छौ ने रूम बढ़िआँ छौ एकदम ओकरामे किचन बाथरूम सब फैसिलिटी सब बढ़िआँ छौ ठीक ने तऽ ओकरा जे रेन्ट छौ ने किराआ जे होइए किराआ ओकर चार हजार छौ हँ ओऽ जे हो ओऽ जे होटल छौ ने ई ओकरामे जे छौ वाई फाई तऽ नहि छौ तोरा अपना कऽ लगाएल लगतौ लेकिन ओकरामे जे छौ बेड सब भेलह बल्ब सब भेलह पङ्खा ई सब ई सब मिलि जेतो ऐसा पैसा तऽ पै देखऽ लऽ लेकिन पैसा जे छौ ने पैसा जे छौ लेकिन ठीके लऽ चार हजार ठीक लऽ रहल छौ थोड़ा सऽ होतो तऽ कम करि देबौ अपनाके मतलब कि जितना लागैए बोलि दह ओकरा अनुसार कम करि देबौ थोड़ासँ हँ एक बग एक बग हँ एक बगलमे होटल छौ लेकिन हमर जे एतय छौ ने ई सबसँ सस्ता होटल कहौ लए लिहा एक बगलमे होटल छौ सब सुविधा देतौ लेकिन ओकर थोड़ासँ किराआ जे छौ ने जादा छौ इसीलिए हम तोरा बढ़िआँ होटल कम पैसा बला लए कऽ एलिओ पैसा थोड़ा बेसी लेतहुँ लेकिन सुविधा सब देतहुँ

ओकरो जे किराआ छौ ने छओ हजार छौ हँ ओतौ सब सुविधा दैतहुँ तों जऽ बोललो अभी ए सी कन्डिशनर वाई फाई सब दैतहुँ लेकि छओ हजार लैतहुँ ओकर तोरा

हँ वहाँ सब व्यवस्था दैतहुँ बोलबो तऽ वहाँ लयऽ के जैबोन्ह नहि वहाँ कोई दिक्कत तऽ नहि होतो ठीक छै